हम लोग के यहाँ हम लोग के गाँव में ही यजवार गाँव में जैसे बड़ी पोखर है बड़ी पोखर है बहुत यहाँ पे जो कोई भी आता है तो उसे यहाँ से जाने का मन नहीं करता यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है ये आसिन का दुर्गा पूजा भी होता है अक्टूबर में जो होता है फिर इस बार फरबरी में भी दुर्गा पूजा होगा फरबरी में भी दुर्गा पूजा होगा यहाँ पे जो कोई आता है नवरात्री में तो और इतना मन लगता है जो घर जाने का किसी का मन भी नहीं करता रहता है इसके बाद हम लोग जैसे गए भैरव भैरव गए वहाँ पे भी भोले बाबा का मंदिर है भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मन लगता है बहुत मेला रहती है जो खरीदने का मन हो जो खाने का मन हो जो लेना है जितना मौज मस्ती करना है झूला झूलो घूमने फिरने का बहुत सारा जगह वहाँ पे भी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही मन लगता है कोई सब लोग हम लोग जाते थे सब हम घर का जितना फैमिली है सब लोग हम लोग जाते थे वहाँ पे जाते थे तो दिन सुबह जाते थे तो हम लोग शाम में आते थे बहुत से मौज मस्ती करके वहाँ से सब कुछ खा पी के पूजा करके खा पी के झूला वूला झूला के उसके बाद चमुंडा जाइए चमुंडा में एक तारीख को जनबरी में बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती वहाँ पे तो इतनी मन लगेगा जो वहाँ से आने का मन नहीं करेगा वहाँ पे जे दर्शन करने के लिए वहाँ पे एक जनबरी को लाइन लगाना पड़ता है लाइन में लगना पड़ता है जैसे जैसे आपका नंबर आएगा वैसे वैसे माता रानी का दर्शन होगा अगर लाइन में नहीं रहिएगा तो उस दिन आपको वहाँ माता रानी का दर्शन नहीं कर पाइएगा बहुत ज़्यादा मेला रहती है वहाँ पे हर एक रंग का झूला रहता बच्चे को झूलने वाला बड़े आदमी को झूलने वाला सबको झूलने वहाँ पे बहुत सारा झूला रहता है अगर आपके पास जितना पैसा उतना मौज मस्ती कर सकते हो तो वहाँ पे झूला भी झूल सकते हो अच्छे अच्छे खाने भी रहता है जो खरीदना हो श्रृंगार का समान हो काँच का बर्तन उर्तन जो वहाँ पे बहुत सारा रहता है वहाँ पे घूमो सबसे ज़्यादा तो वहाँ का मंदिर ही इतना अच्छा है जो मंदिर में जाओगे माता रानी के दर्शन करने तो मंदिर वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा इतना मौज मस्ती करना रहता है वहाँ पे उसके बाद हम लोग जैसे जाते हैं माता रानी का ही एक मंदिर है उज्जैन में है उज्जैन में है वहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे माता रानी का मंदिर है वहाँ पे भी जाओ तो बहुत पूरा खुला है इतना अच्छा मन लगेगा वहाँ पे जो वहाँ से भी आने का आपको मन नहीं करेगा इतना अच्छा है वहाँ पे भी जाओ तो फिर माता रानी का पूजा करो माता रानी का पूजा करके वहाँ से फिर वो मंदिर से निकलो फिर आप घूमो चारों बगल घूमो वहाँ पे नदी भी है नदी में भी जाओ नदी को देखने में भी इतना अच्छा लगता है जो क्या होता है उसके बाद जाओ वहाँ पे वहाँ पे फिर जो खरीदना हो खाना हो जो करना हो वहाँ पे करो फिर वहाँ पे मौज मस्ती करो अच्छे से कोई कुछ नहीं बोलने वाला ये ऐसे ऐसे स्थान है हम लोग के बिहार में इतना अच्छा लगता है वहाँ पे हम लोग को जाने में ये सब जगह है जो हम लोग कितना बार भी जाए तो हम लोग को जाने का मन ही करता है होता है बार बार यहाँ पे जाए यहाँ से जाने ये स्थान से पर से हम लोग को यहाँ से हटने का मन ही नहीं करता है इतना अच्छा ये स्थान है